हमारे कुपोषण की आम समस्या नहीं हैं बहुत ज़्यादा परेशानियाँ कुपोषण से लेकर के जो कि आम तो नहीं होता है कुपोषण एक बहुत ज़्यादा सीरियसली होता है कुपोषण होना आम बात नहीं है ऐसी बहुत परेशानी आती है कुपोषण कह रहे हरेक सुविधा नहीं मिल पाती है जो कि होना चाहिए और हाँ हर एक सभी लोगों को साफ पानी सभी लोग को साफ भोजन का सेवन नहीं हो पाता है क्योंकि हमें करना रहता है और हर एक सबको और उसको हम उससे हम निपटना इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें हर एक चीज़ का सुविधा निकालना पड़ेगा तभी हम इस सब परेशानियों से निपट सकते हैं कुमो कुपोषण एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि हमें हमारे बच्चे हमारे हर एक प्रदेश में इस समस्या का समाधान निकल तो गया है बट अभी उसका वह नहीं हो पाया है और हर हर एक चीज़ हर एक चीज़ समस्या का समाधान होना बहुत ज़रूरी है और इससे हम इस ऐसे ही निपट आएंगे जबकि हम जब सब लोग लड़ाई नहीं कर पाएंगे हर एक भोजन हर हर एक सुविधा नहीं मिल पाती है कुपोषण के बारे में और भोजन सबको नहीं अच्छा मिलता है पानी सबको अच्छा सबका साफ नहीं मिलता हर एक समस्या का समाधान करना बहुत ज़रूरी है जो कि हमें इससे लड़ाई करना चाहिए और हमें भोजन साफ भोजन करना चाहिए साफ पानी पीना चाहिए यह सब चीज़ों से हमें हमारे शरीर में अच्छे से विकसित हर एक कोई भी परेशानी नहीं होगी कोई भी बीमारी नहीं होगी अगर अच्छा पानी और अच्छा भोजन नहीं मिलेगा गंदा पानी भोजन होगा त हमें तो कोई न कोई बीमारी होता ही रहेगा और इससे निपटने के लिए अच्छा पानी होना ज़रूरी है अच्छा भोजन होना ज़रूरी है तभी हम इस चीज़ों से निपट सकते हैं